हा मूंखे डांस करणु वणंदो आहे पर डांस खे मां कॾहिं बि करियर जे तौर ते न वरितो आहे छो त डांस खे करियर ठाहिण लाइ मूंखे ओतिरो मौक़ो न मिलियो न मूंखे काई प्रेरणा मिली न मूंखे मुंहिंजे माउ पीउ या भावरनि इन बा इन खेत्र में अॻिते वधण लाइ हिमथायो ई हुओ मूंखे थोरी मुश्किलनि जो सामिनो करिणो पियो